आंङो बेलासि समाव मालायनि बिदिनो गायखेर होफैनायखौ फानैयो ओमफ्राय मैगं बिदिनो जा मैगं फोरला मोनो जिंखा खुमब्रा मैथा जा मोनो आं बिखौनो फानैयो एखनबा हाबोयो एखनबा हाबोया लाबोफिनो बिदिनो जेखौ मोनो बिखौनो मैगंखौ आंङो गामिनिखौ बुथुम बुथुम लांनानै खांख्ला बादा हाथायाव आं फानहैयो होफैयो सोरबा सोरबा बिदिनो एसे एनै मैगं थाइगं गाइखेर बिखौनो माबा नानै फानैयो आं जेखौ मोनो बिखौनो एसे एसे फानो एखनबा हाबोयो एखनबा हाबोया लाबोफिननांगौ जायो गासिबो बिदिनो सान हाबजासे खोमसि जासे थानांगौ जायो जोंना मैगं थाइगं आनो बाराबो मोजां नंङा नालाय मालाय माहाजोनफोरनासो मोजां मोजां मैगं बिखौसो लांङो फनचास थाखा चाइद थाखा कि जि बाबो जोंना फिसा फिसौ माबाखाय बारा माबानो फाननो हानो नागिरा मैथा बांगाल मैथा गोजा जा दङ बिदिनो थाइगिर फिथाइ माबा फिथाइ बुथुम बुथाम फिसाफोरनि थाखाय जों लांनानै फानहैयो जेबो उफाय गैया मा उफाय दं जोंहालाय जेबो उफाय गैया बेफोरबादिखौनो लांनानै फानैयाबानो गैया